औ औ औ औ औ औ बै थुर थुर औ औ दे दे दे वेलखाम थु मानास नेसेनेल पार्क औ औ फैजायो फैजायो जाया जाया जाया औ जाया औ औ जाया माने नैबे चिजोनानो बेस्ट चिजोन माने गुदुंबो नङा गुसुबो नङा औ माने औ औरे औरेनो मानासाव दा बुंनो थाङोबा नेचारेलि बिउथिपुल माने एभारग्रिन एकदम फुरा ग्रिन माने औ माने जेराव बेरावनो माने गांसो बिबार फिथाइ दंजोबो माने ओंखायनो जेथिं ओंखारलांगोन बेथिंनो माने गासैखौबो नुनो मोनगोन आरो नों मा नायनो गोसो आरो बेस्ट टाइम आरो बेस्ट आरो टाइम माने आमफ्राय बो औ औ मोजां मोजां मोजां औ औ औ औ आमफ्राय बाथ्रायानो नोरै माने मा होनो टाइगार रिजार्ब माने टाइगार रिजार्ब परेस्टनि थाखाय माने मुंदांखा आरो वार्लदावनो टाइगारनि थाखाय दे नों दा बायदियाव माने गांसो गोरलै गोरलै ओंखारोना जेराव बेरावनो अखा बोथोर बिदि मनसुन सिजोन माने जेराव बेरावनो गांसो ओंखायनो माने बे हाग्रा बारिनि माने मै होनो मैसो होनो जेराव मेरावनो ओंखारला बायो माने खाथि खाला ओंखायनो बेफोरखौ जेब्ला ओंखारबायो अब्ला मोसाया मा खालामो सिगां खालामोना बेव जेराव मेरावनो नुलाबायो आरो बे माने नुथाइखौ जेब्ला मोसाया मै हमो मोसा हमो बे हमनायखौ माने जेराव मेराव नो नुलाबायो माने कमन नालाय माने ओरैबा बेलेख गोरान बोथोराव मा जायो माने जे गासिबो रानजोबो बे दैसा जिं फुख्रि जिं बावल'सो गांसो गोरलै थायो स' बावल'सो माने मैयानो जा मैसोयानो जा ज'ज'नुयो नालाय नों बेयावनो साबसिन माने बे सिनखौ नुनो मोनो आरो जे मोसाया जे मैखौ हमदों मोसाया जे मैसोखौ हमदों बेखौ माने बे दखरसेल' जायगायाव नुनो मोनो जेरै दैसा जिं फुख्रि जिं जेराव जेराव गांसो बारि थायो आरो बे जानला मानला जायगायाव नुनो मोना आरो दा सिजोना नोरैबायदि सिजोन माने जेराव बेरावनो माने गांसो गोरलै माने उदां उदां गिदिंयो नालाय जेराव मेराव नुनो मोननाय आरो बे नुथायखौ ओंखायनो बेस्ट सिजोन माने ओरै ओरैनो गान्दाबो मोनो जाय नाथाय गान्दाखौबो नुला बायो माने आमफ्राय औ औ औ औ औ जिब जिब बै जिब गारिबो मोनो बे आमफ्राय हाथि बायदिबो मोननाय जायो नोंनि गोसो ओरैनो नोंनि दावबायनायनि सायावसो माने नों बेसेबां सम दावबायनो गोसो नोंनि गोसो माने

ओरैनो आरामै नायोबा जिब गंसेयाव साब्रै साबाया आरामसे जायो नोंनि सायाव नोंनि सायाव दिपेन्द माने बेसेबां जोन फैयो माने मोनसे जिबाव जुदि नों आरामसे कमफर्थेबलि विथ केमेरा विथ गावजों माने कमफर्थेबलि नायनोबा आरो साबा चय जना आरामसे जायो औ औ दे दे फैबानो जाबाय